ہیلو کیا میری بات اولا سروسس سے ہو رہی ہے جی دراصل میں نے کچھ روز قبل آپ کے یہاں سے ایک ٹیکسی بک کی تھی جی شاہجہاں پور سے بریلی جانے کے لیے اور وہ ٹیکسی بہت ہی آرام کے ساتھ اس نے مجھے شاہجہاں پور سے بریلی تک پہنچایا مجھے وہ ٹیکسی بہت زیادہ پسند آئی اور وہ ڈرائیور بھی جی تو دراصل میں نے آپ سے اس لیے رابطہ کیا ہے کہ میں کل پھر شاہجہاں پور سے بریلی کا سفر کرنا چاہتا ہوں جی تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں اس بار بھی اسی ٹیکسی سے سفر کروں کیونکہ اس ٹیکسی سے سفر کرنے میں مجھے بہت آسانی ہوئی تھی اور بہت سکون کے ساتھ میرا سفر مکمل بھی ہو گیا تھا جی تو اسی لیے میں اسی ٹیکسی کو بک کرنا چاہتا ہوں آپ اسی ٹیکسی کو بک کر دیجیے آپ کی بہت مہربانی ہوگی جی شکریہ